विभिन्न व्यंजनों को पकाने के लिए आसान व्यंजन वो होते हैं जैसे हमारी हरी सब्जियाँ हैं वो बहुत आसान रहती है बनाना मीन्स उनको मतलब उनको बनाने में हमें इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है जैसे भिंडी की सब्जी हुई या फिर मेथी हुई पालक हुई बालोर हुई ये सब चीज़ें हमें बनाने में इतनी कठिनाई नहीं आती है लेकिन हम अगर ये खड़े अनाज बनाते हैं तो उसको बनाने में हमें थोड़ा सा ये रहता है कि हमें उसमें समय की ज़्यादा आवश्यकता रहती है जैसे हमें उन्हें पहले से भिगोना रहता है उसके बाद हम उन्हें बना पाते हैं उनका मसाला करना पड़ता है तो उसको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है बाकी हमारी हरी सब्जियाँ बनाने में हमें इतना कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता और उससे आसान व्यंजन देखे जाएं तो हम ये जो हमारा ये जंक फूड है वो हम ले सकते हैं जैसे जो हम जैसे चाउमीन हुआ या फिर पास्ता वगैरह ये सब और आसान रहता है इन सबको बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता ये जल्दी जल्दी बन जाते हैं हाँ हाँ हम जितनी जल्दी इसको जैसे अगर हमें सुबह फटाफट अगर ये बनाने भी हों तो हम इनको आसानी से बना सकते हैं लेकिन अगर थोड़े बहुत अगर हमें कहीं समय अगर लगता है कठिनाई का सामना अगर अपन देखा जाए तो कठिनाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को बनाने में आती है जिनमें हमें है ना समय जैसे जैसे है न जैसे भाजी कोई ऐसी हमारे पास है जिनको हमें काटना पहले से बीनना साफ करना पड़ता है फिर उसको काट के धो के उन चीज़ों में ज़्यादा आती है